السّلام علیکم میڈم جی میڈم آپ کے پاس پوئٹری کے بکس ہیں اچھا یہ آ آر ای کیسری ٹو ہے آپ کے پاس تو مجھے چاہیے تھا میڈم میں کے واسطے گھر پہ لے جا کے پڑھ کے لا کے دیتا ہوں آپ کو یس

ہاں کیا ہے ممبرشپ کے پروسیسر اور فیسز کیا ہے اِس کی ہے جی میم میں فی الوقت ابھی پیسے نہیں لے کے آیا میں تو ذرا ارجینٹ ہے بک آپ اگر میرے کو دے دیجئے تو بڑی مہربانی ہوگی پڑھ کے لا کے دے دیتا ہوں میں

اچھا اچھا لیکن لے کر جانے کی سہولت دیئے تو اچھا تھا ذرا مہربانی ہوں گی لے کر لے کر جانے دیں

اچھا نہیں میڈم ذرا میرے کو ارجینٹ تھا یہاں پر بیٹھ کے تھوڑا میں پڑھنے کے لئے جو ہے کمفرٹ نہیں دِکھ رہا میں گھر پہ لے جا کے اطمینان سے پڑھ کے آپ کو شام تک لا ایک گھنٹے میں لا کے دے دیتا ہوں نہیں تو آپ فی الوقت تو پڑھنا ہے میڈم میرے کو مگر یہاں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا میں میں شام میں آ کے ممبرشپ کا آپ کو فیس دے دیتا ہوں میڈم نہیں ہو سکتا اچھا اچھی بات ہے ٹھیک ہے دے دیجیے میں یہیں پڑھ لیتا ہوں بیٹھ کے جی شُکریہ آپ